महाराज केह् साढै भांडे यूज़ करदे फ्राईपैन यूज़ करदे उसदै च सब्जी चा छा बनांदे रूट्टी खंदे चिमचे नै कोई देहीं शेहीं होईया ओह् खंदे कोई पतीला शतीला होए ओह्दे च सब्जी शब्जी बनांदे उसदे च फुलके शुलके बनांदे कढाइयै च सब्जी बनांदे अस कड़शियें कन्नै रेड़े रूड़े मारने अस केह् सुनाचै महाराज तुसें गी पूनियै कन्नै दुद्ध पांदे जग्गै कन्नै दुद्ध पांदे होर होर महाराज केह् सुनाचै तुसैं गी कडशियैं कन्नै रेड़े रूड़े मारने होर केह् सुनाचै तुसैं गी ते होर कड़शी होंदी ते पूनी होंदी दुद्ध शुद्ध पूनदें ओह्दै कन्नै पतीला होंदा पतीलै चौल बनांदे कूकर होंदा कूकरै च चौल बनांदे अस दाल शूड़दे अस कूकरै च होर होर केह् होंदा होर छिंझ होंदा रूटी शूटी पांदे ओह्दै च